हा असां पर्यटन जेका पोइ पर्यटक जेका घुमण ईंदा आहिनि ॿाहिरां खां त असां माताजे मढ़ ते ॻाल्हायो आहे अने मांडवीअ समुंड ते ॻाल्हायो आहे मोगल धाम ते ॻाल्हायो आहे त असां हिननि खां ॻाल्हाए करे असां ख़ुशी थी ॻाल्हाए करे उन्हनि पंहिंजो अनुभव असां सां भाटियो ने उन्हनि इहो ॿुधायो कि कच्छ ॾाढो सूठो आहे पर्यटक स्थल जी सभिनी जी तारीफ़ कई वेई त असां उन्हनि खे ॿिया स्थाननि जे बारे में बि असां उन्हनि खे ॿुधायो जीअं कि माता जी मढ़ आहे त हुनजी सॼी प्राचीन कथा ॿुधाई त सालनि खां हितां जो कच्छ जो राजा त नवरात्रीअ जे आठम ते उते वञी करे दर्शन करण वेंदा हुआ त ही हिकु झूनी परंपरा आहे जीअं के मोगल धाम आहे मोगल माता जी जो झूनो मंदरु आहे हिन खां पोइ पंहिंजो लखपत आहे लखपत ॾाढो झूनो चवाइजंदो आहे कि भई हितां खां वेपारु जेका ॿ समुंड द समुंड जे दरीए सां झुड़ियल हुआ हितां खां विदेश मालु सामान वेंदो हुओ चांवर कणिक सभु हितां खां वेंदियूं हुयूं त उहो सभु असां हिननि सां गॾु ॻाल्हियूं कयूं ऐं उन्हनि खे ॿुधायो ने साम्हूं वारा जेके घुमण आया हुआ पर्यट पर्यटक जेका बि ट्रावेलर्स उन्हनि खे बि ॿुधी करे ख़ुशी थी